हैल्लो रमन जी जि'यां तुसें सनाया कि तुं'दे इत्थें काफी मंदर न मीं सनागे माता वैष्णो किन्नी दूर ऐ तुं'दे एरिये कोला

ते ते जाने लेई केह् केह् साधन न फ्ही कोई ट्रैन वेन रेल बगैरा ऐ टैम्मां टैम्मां जंदी रौंह्दी ऐ चलो ठीक ऐ थैंक यु सर